आङो जोंनि अर्डार खालामनाय दिलिबारिफोरनि सायाव बुंनो लुबैयो मानोना बे अर्डार खालामग्रा खालामनाय दिलिबारिफोरजों जाग्रा आदारफोरखौ एसे थाब होफै मानो होनोब्ला जोंबो उखैनानैसो माखासे जाग्रा आदारफोरखौ अर्डार हरखायो मानोना जोङो उखैनाय देहाखौ लानानै थानांगौबा गोब्राब जायो बेनिखायनो जोङो उखैनाय देहाखौ गोजोन होनो थाखायसो जोङो जाग्रा आर्डारफोरखौ अर्डार खालामखायो बेखायनो दिलिबारिफ्रा थाब थाब होयो ना जोङो बेबायदि उखैनाय देहाखौ लानानै थायोबा देहाया गाज्रि थासारि जालाङो बेनिखायनो जों जाग्रा आदारफोरखौ जोंनि टाइम मथे जों जा टाइमआव अर्डार खालामदों जा समाव सौहैनांगौ थि बे समावनो सौहैयोब्ला जोङो मोजां मोनो ओमफ्राय लेट टाइमनि उन सौहैयोब्ला जों रागा जोंनो ओंखारो मानो होनोब्ला उखैनाय देहाखौ लानानै नेगासिनो दङ आरो बे उखैनाय देहाखौ लानानै बिसोरो बेबायदि गोबाव सम लादोंब्ला जोङो रागा जोङो आरो देहाया बोलो गैयि जायो बेनिखायनो जोङो थाब थाब ना टाइम बायदि सौहैनाय टाइम बायदि जाजानो लुबैयो आङो एप एबा वेबसाइटआव खुलियो जमेट' सुइगि बेफोर एपआव आङो माखासे जाग्रा आदारफोरखौ अर्डार खालामनाय जायो